ہم لوگ عید

بقر عید مناتے ہیں جو ہمارے ہم مسلمانوں کی جو دو خاص تہوار ہے اس کے علاوہ ہم لوگ میلاد میلاد النبی مناتے ہیں سر سید اور یہاں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بات کریں تو یہاں کے طالبات سر سید ڈے بھی ایک عید کے عید علیگ کے طور پر مناتے ہیں تہوار کے دن ہم سب

مختلف چیزیں مٹھائیاں بناتے ہیں اور اسے کھاتے ہیں اس کے علاوہ ہم ایک دوسرے کے ایک ایک دوسرے کے ہاں جاتے ہیں اور پھر اس کی ان لوگوں کی مہمان نوازی کی جاتی ہے